बेगुसराय जिला बढ़िआँ जिला छै इहाँपर सरकारी आओर प्राइवेट दुनू आदमी बैठैत लेकिन प्राइवेट कम भेलु देल जाइ छै जबकि सरकारी बहुत भेलु देल जाइ छै प्राइवेट ओतेक बढ़िआँ सरकारी ओतेक बढ़िआँ इलाज नहि छै जबकि प्राइवेट बहुत बढ़िआँ इलाज करै छै इएह तारण छै इएह तारण छै प्राइ थरकारी डाक्टर आबै छथिन थप्ताहमे दू दिन आबै छै आओर प्राइवेट चौबीसो घण्टा रहै छै खुलले थरतारीमे बढ़िआँ दबाइ नहि देल जाइ छै ओतेक लेकिन प्राइवेटमे बढ़िआँ दबाइ देल जाइ छै प्राइवेटमे रहै छै एम्बुलेन्थ चौबीसो घण्टा फ्री कहीँ रुपैआ लै छै लेतिन फेन चलि आबै छै ओ बढ़िआँ छै लेतिन प्राइवेट प्राइवेट सरतारीमे रुपैओ नहि थरतारीमे एम्बुलेन्थ नहि आबै छै ओहिमे रहै छै प्राइवेटमे रहै छै चौबीसो घण्टा फ्री चौबीसो घण्टा फ्री रहै छै प्राइवेटमे तऽ जथन फोन तरू तथन चलि अयतौ घरपर इएह अन्तर छै प्राइवेट आओर थरतारीमे इएह अन्तर रहै छै प्राइवेट आओर थरतारीमे थरतारीमे ओतना बढ़िआँ दबाइ नहि देल जाइ छै दऽ प्राइवेटमे बढ़िआँ दबाइ देल जाइ छै इएह लेल लोद सरकारी छोड़ि कऽ प्राइवेटमे आबै छै प्राइवेटमे आबै छै प्राइवेटमे दाँच भी कयल दाइ छै जबकि थरतारीमे ओतना बढ़िआँ दाँच नहि तलि दाइ छै प्राइवेटमे बढ़िआँ बढ़िआँ रिपोर्ट मिलै छै लेकिन थरतारीमे ओतेक बढ़िआँ रिपोर्ट नहि मिलाय छै इएह तारण छै सरकारी प्राइवेटते प्राइवेट बढ़िआँ छै लेकिन सरकारियो बढ़िआँ छै लेकिन ओतेक बढ़िआँ सरकारी नहि छै जतेक बढ़िआँ प्राइवेट छै इएह तारण छै सरतारी आओर प्राइवेटमे सरतारीमे एम्बुलेन्थ हरदम नहि रहै छै लेतिन प्राइवेटमे एम्बुलेन्थ हरदम रहै छै बेगुथरायमे चौआलिस गो डाक्टर बैठै छथिन प्राइवेट लेतिन सरकारी डाक्टर बहुत कम बैठै छथिन ओहो बहुत तम घण्टा बैठै छथिन सप्ताहमे लेतिन प्राइवेट हरदम रहै छथिन बैठल जखन बोलबहो तखन चलि अयथुन इएह तारण छै इएह एदो तारण छै सरतारी प्राइवेटमे प्राइवेट प्राइवेट बढ़िआँ इलाज तरै छै सरतारी ओतेक बढ़िआँ इलाज नहि तरै छै सरतारी ओतेक बढ़िआँ ओतना लोद नहि दाइ छै जेतना प्राइवेटमे दाइ छै प्राइवेट बेगुसराय जिलामे प्राइवेट डाक्टर दूर दूरसँ लोग आबै छै देखबै लेल उएह लेल प्राइवेट डाक्टर फेमस छै सरतारी ओतेक बढ़िआँ डाक्टर नहि छै इएह एदो तारण छै सरतारी सरतारी डाक्टरमे आओर प्राइवेट डॉक डाक्टरमे प्राइवेट डाक्टर बढ़िआँ छै ओतेक सरतारी डाक्टर ओतना बढ़िआँ नहि छै इलाद थीत नहि करै छै दबा भी कभी अच्छा दै छै कभी खराब दै छै उएह एक तारण छै सरतारी आओर प्राइवेटमे दुनूमे लेतिन आब लोदसब प्राइवेटमे बहुत जाइ छै सरतारीमे तम जाइ छै आब एन्नऽ सरतारी डाक्टर बैठय लगलै पहिले सरकारी डाक्टर बैठबो नहि तरैत रहय उएह लोद सरतारी डाक्टर भीरु नहि जाइ छै प्राइवेट डाक्टर भीरू जाइ छै प्राइवेट डाक्टर बढ़िआँ रिपोर्ट बढ़िआँ देल जाइ छै दबति सरतारी डाक्टर ओतना बढ़िआँ रिपोर्ट नहि देल जाइ छै ओतना बढ़िआँ रिपोर्ट नहि देल जाइ छै सरतारीमे सरतारी बेगुसरायमे तिरपन गो बढ़िआँ छै हॉस्पिटल आओर प्राइवेट छै चौआलिस गो लेतिन प्राइवेटमे अधित लोद दाइ छै आओर सरतारीमे बहुत तम लोद दाइ छै इएह एगो तारण छै सरतारी आओर प्राइवेटते प्राइवेटो प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़ा रहै छै लेतिन सरतारीमे ओतना बड़ा नहि लऽ रहै छै ओहिमे ओतना बढ़िआँ इलाद नहि होइ छै जेतना बढ़िआँ प्राइवेटमे होइ छै ओतना बढ़िआँ सरतारीमे इलाद नहि होइ छै इएह एदो तारण छै सरतारी आओर प्राइवेटमे प्राइवेट बहुत बढ़िआँ छै सरतारी भी बढ़िआँ छै लेतिन ओतना बढ़िआँ नहि छै जेतना बढ़िआँ प्राइवेट छै तिएति सरतारीमे ओतना बढ़िआँ डाक्टर नहि बैठै छै बेगुसरायमे उएह लेल सरतारी बढ़िआँ सरतारिओ बढ़िआँ छै प्राइवेटो बढ़िआँ छै सरतारिओमे दाइ छथिन लोद प्राइवेटोमे जाइ छथिन लेतिन प्राइवेटमे सरतारीसँ जादा लोद प्राइवेटमे दाइ छथिन इएह एदो तारण छै जे सरतारीसँ जादा लोद प्राइवेटमे दाइ छथिन सरतारी आओर प्राइवेट दुनू एके अस्पताल छै लेतिन लेतिन इहाँपर लेतिन इहाँपर डाक्टर अलग रुपैआ लै छै फ़ीस लै छै लेतिन सरतारीमे फीस एको रुपैआ नहि लेल जाइ छै आरो प्राइवेट डाक्टर रुपैआ लै तथिन प्राइवेट रुपैआ प्राइवेट डाक्टर दवाइओके रुपैआ लै थथिन लेकिन सरतारी डाक्टर प्राइवेटसँ रुपैआ नहि लै थथिन उएह एदो तारण छै कि सरतारी डाक्टर आओर प्राइवेट डाक्टरमे प्राइवेट प्राइवेटमे तोनो जाँचमे रुपैआ लेल जाइ छै दबति सरतारीमे रुपैआ लेल नहि जाइ छै उएह लेल सरतारी आओर प्राइवेट बहुत बड़ा अन्तर छै सरतारी आओर प्राइवेट दुनू दू होलै स् प्राइवेट प्राइवेट दिल्ली एम्स आबै छथिन डाक्टर जबति सरतारीमे इएह इहोके अपन डाक्टर रहै थथिन सरतारी डाक्टर सरतारी डाक्टर ओतना बढ़ बढ़िआँ नहि छै लेतिन एम्बुलेन्थ ओतना ओहिमे नहि रहै छै जेतना प्राइवेटमे रहै छै प्राइवेटमे चौबीस घण्टा एम्बुलेन्थ रहै छै थबचीजपर सरतारीमे ओतना बढ़िआँ एम्बुलेन्स नहि रहै छै प्राइवेट प्राइ प्राइवेट डाक्टर प्राइवेट डाक्टर बढ़िआँ बढ़िआँ डाक्टर बैठै छथिन ओ बढ़िआँ देखै छथिन सरतारी बढ़िआँ बैठै थथिन डाक्टर लेतिन सरतारी सरतारी डाक्टर सरतारी डाक्टर पलट कऽ तोनो चीज बढ़िआँ ओतना बढ़िआँ नहि देखै छथिन जेतना बढ़िआँ थरतारी सरतारी डाक्टर करै छथिन